आंहा मोजां मोननाय थुनलायारि आखुथायफोर दं बेयो जादों मोसानाया मोसानायखौ मानोना आङो फरायनायजों लोगोसे एसे एसे लांफाबाय थायो आरो माब्लाबा माब्लाबा आङो कलेज एबा स्कुल निफ्रायनो मोसाबोनो सोलोंबाय थादों माब्लाबा कम्पिटिस'न आवबो आङो बाहागो लादों आङो जेब्ला क्लास ऐद मोन बे समाव मोनसे कम्पिटिस'न जादोंमोन स्कुल नि बैयाव आङो मोसानानै सेकेन्ड प्राइज मोननो हादों आरो हायार सेकेन्डारि आवबो आङो मोसादोंमोन बेयावबो फार्स्ट प्राइज मोननो हादों आंखौ मोसानायाव आंनि बाजैया आंखौ गोबां हेल्प होबोदों आरो रोङिखौ बार बार फोरोंनानैबाबो आंखौ गोरों खालामहोदों आरो कलेज आवबो आङो मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोननो हादों बेयावबो आंखौ आंनि लोगोफोरानो आंखौ फोरोंनानै आङो बेसिम फार्स्ट प्राइज नि जांख्लायाव गाखोहोनो हादों मानोना आङो मोसानो रोङाबाबो एसे एसे फरानायजों लोगोसे मोसालांनो गोसो बेनिखायनो आं गुबुननिफ्राय मदद लानानैब्लाबो आङो मोसायोमोन